सादोर मेख्लाखौ लाबोनानै आं सुलुम खाथेयो इनिफ्राय बेनिफ्राय पलस लगायो दख'नाखौ बेनिफ्राय सारि सारि लाबोनानै सारिखौ आं मेख्ला सादोर सोथोबो बेनिफ्राय ब्लाउसखौ लाबोनानै डिजेन्डनि सिथोफो बेनिफ्राय सारिखौ आं बेनिफ्राय माबा बनायो सुजार बनायो बेनिफ्राय मेख्ला सादोरखौ आं बेनिफ्राय फेब्रिक खालामो बेनिफ्राय ब्लाउसखो ब्लाउसखो डिजेन्डनि बानायनो बहुत खस्थ' जायो बेफोरखो आं बहुत आयदा लायै लायै बानायो ओमफ्राय दख'नाखौबो आं ब्लाउस थेबो दख'नाखौ लाबोनानै गस्ला बानायो फिसा मानसिनि बेनिफ्राय सारिखौबो आं माब्लाबा सुजा सुथाबो बेनिफ्राय माबाखौ ब्लाउस ब्लाउसखौबो माबा दिजेन्डनि बनायनो बहुत खस्थ' जायो इफोरखौ आयदा लायै लायै आं खामो बेनिफ्राय जलम माबा खालामो बेनिफ्राय सारि सारिखौबो आं ओम प्रक गल्सा बनायो स्काट बनायो